हँ कहू की कहै छिऐ हेलो सबचीज भए गेलै कहू की कहै छिऐ अरे हमर जे फैमिली छै ने सबकेँ काज छै बाँटल बुझलिऐ सबकेँ काज जे छै ने बाँटल छै सबकेँ सब काज छै अपन अपन सब काज जल्दी निपटाबैके लेल ई बनल छै रूल बनाए देने छै रूल ने तऽ फायदा ई हइ छै कि कोइ परेशान नहि भेलए अपन अपन काज सब कोइ करलकै तऽ कोइ उठि गेलिऐ तऽ कोइ झाड़ू करि लेलिऐ कोइ पोछा करि लेलिऐ कोइ बर्तन कऽ काम कैर लेलियै तऽ तीन काम तीन आदमी करि लेलिऐ उधर जकरा गायकेँ खिलाना पिलाना छै गायकेँ खिलाए पीलाए लेलकै जकरा घास लाननो छै तऽ कोइ गेलै घास आनए लऽ कुट्टी काटिकेँ दए देतए जेकरासँ गाय दुहाना छै तऽ गाय दुहाए लेतै आब खाना बनबैके बात भेल तऽ जब खाना बनै छै तऽ कोइ नास्ता कऽ जुगाड़ करि लेलकै कोइ नास्ता कऽ बनाए लेलकै कोइ खुवाए देलकै कोइ बर्तन बासन साफ करि लेलकै तऽ फेर खाना भी ओहने कोम्परमाइज करल छै हमर तऽ खानोमे एहने बाँटल छै सब काज खानामे कोइ चावल बनाए लेलकै कोइ दाल बनाए लेलकै सब्जी बनाए लेलकै आ बस सबके बाँटि देने छै काम सबके अलग अलग करि लए छै ने तऽ जल्दी भए भी जाइत छै एहन नहि छै जे कि कोइ ककरो देखि कऽ देक्सी करतै ओ नहि अपन अपन जे छै बेरा आएल अपन अपन काम पर लागि जाइ छै देखलकै कि ओ ओनी जे छै ई करऽ लागलै तऽ हम ई करि देबै ओनी जँ सब्जीए काटऽ लागलै तऽ हम पानिये आनि कऽ धुवाए दए छिऐ सब्जी कऽ ओना सब समाने जोगार करि कऽ आगूमे धए देलिऐ तऽ कोइ गेलै बैठ कऽ बनबऽ लागलै कोइ जारनि उरनि दए देलकै ओहिठाम जराओन उरान अपन बनए लागल चूल्हा जलाए देलकै कोइ एहने करि कऽ काम हमर तऽ हइ छै जानए छिऐ कोइ जे लागै छै कि छम छम खाना बनए छै आ कि तुरंत बनि जाए छै घरके सब काज निपटाए लए छिऐ तुरत कोइ देर नहि लागै छै सब अपन अपन काममे लागल रहै छै तऽ व्यस्तता रहै छै सबके फालतू बकबास केओ नहि करै छै अपन अपन काम करै छै हँ हँ सबकेँ घरमे तऽ एतने काम रहबे करैत छै तऽ कम्परमाइज करैत छै ने आ अपन अपन बेरा आएल रहै छै तऽ अपन अपन काम सब करै छै ई बात नहि ने छै जे एकरा ओ कहतै एकरा ओ कहतै सबकें जिम्मामे अपने अँटि जाइत छै किआ रे बाबू ओ दाल चढेलकै तऽ हम चावल बनाए लए छिऐ अरे बाबू सब्जी करए लागल तऽ हम दोसर काज करि लए छी आंय कोइ झाड़ूए बहारू करि लेलकै तऽ लेट लागलै कोनो कोइ खिलाए देलकै सबकेँ कोइ थारीए बासन कए लेलकै तऽ की भए गेलै तऽ जल्दीमे तऽ भेलै तऽ समय तऽ सबकेँ मिललए ने छै कि नहि बढ़िआँ छै अहिने सबकेँ परिवारमे रहना चाही अहूँके परिवारमे नीके यऽ सब कोइ देखै छिऐ कम्परमाइजेसँ रहैए मिलीए जुलिए कऽ सब करैत छै सब अपन अपन काज पर ध्यानसँ करैए बाँटल छै सबकेँ काज छै कि नहि आ ठीके छै तऽ